हम तऽ कथी फेसबुक भी चला लै छिए इन्स्टाग्राम भी चलबै छिए सोशल मीडिआपर जतना अथी होइ छै इन्स्टाग्राम फेसबुक या कथी कहै छै यूटूब सब चैनल जतना होइ छै सब हम चला लै छी चलबैत रहली हँ लेकिन अभी फिलहालमे हम अभी नहि चला रहली फेसबुक खाली सिरिफ चलबै छी यूटूब खाली चलबै छी आओर कथी कहै छै काॅमेडी वीडिओ इएहसब देखली मैथिलीमे काॅमेडी वीडिओ उडिओ अएलक वएहसब देखली आओर एहिके अलावा ज्यादा बहुत नहि किछु चलैली आओर इएहसब खाली चलैली काॅमेडी वीडिओ मैथिली मे आओर फेसबुक आओर कथी कहै छै यूटूब चलैली आओर धरावाहिक सीरिअल इएहसब देखली आओर विष्णुपुराण भेल महाभारत इएहसब वएहसब करली देखली आओर एहिके अलावा किछु नहि करली आओर घरमे बैठल रहति हमरासबके लेल कोनो काम उम रोजगार ओजगार सरकार दऽ सकै छी तऽ दऽ देथिन तऽ हम करि सकैत छिए